हमरासब घर बनाबय घर बनेलियै ड्रॉइंग करलियै घर बनाबय रहियइ लकीर खीचलियै लकीर टेढ़े भए गेलय घरो टेढ़ा भए गेलय सब बोलय रहय अच्छा नहि लागय छै टेढ़े घर बना देलनि फेर सीधा करते करते सीधा घर भेल ओकरामे रङ्ग करलियै रङ्ग खराब भए गेलय करय एकरे काला कलर करि देलियै व्हाइट कलर अच्छा नहि लागलय देखयमे सभ बोलले अच्छा नहि लागय छै अच्छा नहि लागय छै फेरसँ ओकरा बनबिते बनबिते महीना एक महीना लागि गेलय बनेते दस टा कॉपी खतम करि देलियइ फिर भी अच्छा नहि आबय रहय बनबयमे बनबय लए नहि आबय रहय बनेलियै धीरे धीरे सिखलियै सब कॉपी रङ्ग सब बर्बाद भए गेलय फेरसँ अनलियै रङ्ग कलर कीनिकऽ फेरसँ अच्छासँ बनेलियै तब बनलइ घरमे रङ्ग करलियै रङ्ग करलियै अच्छासँ बनेलियै सबके तब अच्छा लागलय देखयमे घर बनेलियै कल सब देलियै गेटमे रङ्ग करलियै सीधा बनेलियै सबकिछु फिर भी अच्छा नहि लागलइ सबके फिर भी सब बोललइ ठीक छौ अच्छा लागय छौ आओर मे तब अच्छा लागलइ एगो गाछ बनेलियै गाछ टेढ़े भए गेलय गाछमे पत्ता अच्छा देल नहि सकलियै पत्ता खराब भए गेलय करयके हरा रङ्ग करि देलियै काला रङ्ग अच्छा नहि लागलइ सब बोललइ अच्छा नहि देखयमे दोसर फेरसँ बना फेरसँ बनेलियै फेर भी खराब भए गेलय फेर दोसर बनेलियै दोसर पेजमे तब अच्छा बनलइ सीधा डारि बनेलियै पता हरा कलर देलियै अच्छा लागलइ सबके देखलहुँ सब बोललइ ठीक छौ आब अच्छा बनलहु बहुत अच्छा लागऽ लागलइ सबके